असें जेल्लै कुसै ग्रांऽ आह्लै पासै घूमने गी जाना होऐ फेरने फुरने गी जाना होवै तां असें गी जेह्ड़ी सारे शा बड्डी परेशानी औंदी ओह् होंदी रस्ता ग्रांऽ दियां शिड़कां बड़ियां खराब न कच्चियां शिड़कां होंदियां खबरै कुतै गड्डी गै फसी जा एड्डे एड्डे खड्डे पेदे होंदे ओह् बड़ी दिक्कत औंदी फ्ही जेल्लै अस अपने कुतै ठकाने पर पुज्जी गै जाचै ते उत्थै पुज्जियै असेंई जेह्ड़ी दिक्कतां अग्गें फ्ही होर सामना करना पौंदा जियां

कुतै बाह्रा अस्सै जाना होऐ ते ग्राएं च लोकें ओह् नी बनाए दे होंदे घर बाथरूम ओह् बी बाह्र जाना पौंदा जां कुतै होग तां खबरै अंदर पानी नी होऐ बाथरूम च ते पानी बाह्रा पानी लेइयै जाना पवै एह् नेहियां जेह्ड़ियां दिक्कतां न एह् बड़ियां हारियां दिक्कतां जेह्ड़ियां ग्राएं च जेल्लै कुतै जाना होऐ सफर करने ई एह् जेह्ड़ियां दिक्कतां औंदियां रस्ते बड़े खराब होंदे रस्ते पटो दे बुरा हाल धूड़ मिट्टी फ्ही ग्राएं च जेह्ड़ी दुई परेशानी औंदी जियां कोई गेदा कोई रातीं बमार होई गेआ कोई परेशानी आई खबरै दुआई आह्ली हट्टी गै नी लब्भै ओह् तुप्पने गी दस किलो मीटर जाना पेई जा एह् नेहियां सुविधां जेह्ड़ियां परेशानियां न ग्रांऽ च बड़ियां न साढ़ै ग्रांऽ दे लोक कुतै बमार होई जंदे तां खट्टा पाइयै आह्नना पौंदे दूरा दूरा दा रस्ते नेईं हैन फ्ही अग्गें खबरै गड्डी गै नी थ्होऐ एह् चक्कर ऐ के जेह्ड़ा ग्रांऽ च लोकें दा जीवन जेह्ड़ा जीन ऐ बड़ा मुश्कल ऐ अज्ज केईं बारी गे हून पिछले दिनें रामनगर आह्लै पासै मजोड़ी गेदे हे इन्ना बुरी हालत ही रस्ते दी के दस किलो मीटर रस्ता चलने लेई डिड्ढ घैंटा लग्गेआ गड्डियै च होर आऊं आखा ना के जेकर इक आदमी गी सैकल देना होंदा ते इक गी कार देनी होंदी ते सैकले आह्ला उस शा जेह्का तौले जंदा उठी हा कारा आह्ला ओह्दे कशा पिच्छे रेही जंदा एह् नेहियां जेह्ड़ियां कमजोरियां न साढ़ी सरकारें दियां सरकारां शैह्र आह्ले पास्सै गी दिखदियां न लेकिन ग्रांऽ आह्ले पास्सै गी कोई तबज्जो नी दिंदा ग्रांऽ उ'यै दे उ'यै नेह् न जियां अज्ज कशा पंजाह् साल पैह्लें हे अज्ज बी उ'यै न मिगी उत्थै पता चलेआ जिस दिन आ'ऊं मजोड़ी जा दा हा के उस शिड़का दा कम्म लग्गे दे नौ साल होई गे दो ज्हार पंदरां सोलां च ओह्दा कम्म लग्गेआ हा ते अज्ज तक ओह् शिड़क उ'यै दी उ'यै नेह् गत्त न शिड़क नी बनी हून ओह् नमें सालें दे ओह् केह् करा दे न उत्थूं दी जेह्ड़े साढ़े अफसर न ओह् बी कुतै अग्गें रपोर्ट दिंदे होने ब केह् रपोर्ट दिंदे न ओह्दा बी कोई पता नेईं बड्डी गल्ल आखने दी एह् ऐ के ग्रांऽ च लोकें दा जीना बड़ा मुश्कल ऐ ग्रांऽ जाना कोई आखदा जानेईं पैह्लें मन गै नेईं करदा आदमी आखदा रस्ता नी ऐ शैल रस्ता ठीक नी अगर साढ़ी सरकारां ग्रांऽ आह्ले पास्सै ई जियां शैह्रे च ध्यान दिंदियां न इ'यां कदें कुतै ग्रांऽ आह्ले पास्सै गी देन आ'ऊं आखना के शैह्रें दा लोक ग्रांऽ च जाइयै बस्सना शुरू करुड़न कि के उत्थें दी जेह्ड़ी आबो हवा ऐ ओह् बौह्त सोह्नी ऐ उत्थे जेह्ड़ी चीज खाने गी थ्होग ओह् इकदम ओह् उत्थु दी ग्रांऽ दी लोकल सब्जी साग ओह् बिना हैल दै न बिना यूरिया दे न बाकी शैह्रें च जेह्ड़ियां सब्जियां औंदियां ओह् ते पता नी केह्दे केह्दे कन्नै त्यार कीती दियां न लेकिन साढ़े ग्राएं च जेह्ड़ा सब्जी ऐ घरै दी सब्जी पैदावार ओह् बड़ी अच्छी ऐ ओह्दे च ज्यादा शा ज्यादा गोहे दा हैल होना कोई यूरिया नेईं उ'नें लोकें कश बचारें कश रुट्टी खाने ई पैहै नेईं उ'नें हैल कुत्थुआं लैने उ'नें उ'यै गोहा शोहा गै दित्ते दा होंदा होर बड़ी अच्छी सब्जियां होंदियां न एह् ऐ के उत्थै तगर पुज्जना मुश्कल ऐ जेल्लै आदमी उत्थै पुज्जी जा उत्थां दा बापस आने ई मन नीं करदा ऐ कि के उत्थां दी आबो हवा इन्नी शैल ऐ एह् ऐ के मुश्कलां जेह्ड़ियां ओह् बड़ियां न मुश्कलां एह् न के उत्थै बाह्र जाना होऐ ते बाह्रै गी जाना पौंदा लोकें दे बाथरूम दी सुविधा बड़ी घट्ट बनाई दी इस गल्ला शैह्रें दे लोक जेह्ड़े न ओह् थोह्ड़े अरामदायक होई गेदे होंदे ओह् उनें बाथरूम खबरै इंग्लिश सीटां तुप्पन ग्रांऽ च खबरै इंडियन होऐ जां उब्बी नी लब्भै फ्ही उत्थे पानी दी सुविधा नी होंदी बाथरूम च खबरै पानी गै नी होऐ अग्गें एह् नेहियां जेह्ड़ियां बड़ियां परेशानियां न इस गल्ला असें लोकें गी जेह्ड़ी सारें शा बड्डी परेशानी ग्राएं च जाइयै इयै औंदी ऐ इक ते ओह् रस्तें दी औंदी रस्ते ठीक नी हैन दूआ बाथरूम दी जेह्ड़ी सुविधा ओह् बी इन्नी अच्छी नेईं ऐ सरकार इ'नें चीजें उप्पर थोड़ा ध्यान दिंदी तां साढ़े ग्राएं दे लोकें दा बी जीना अच्छा होई जंदा हा शैल होई जंदा हा अस लोक ग्राएं च ई लोक शैह्रें दा बी उट्ठी उट्ठी जंदे हे के अगर उ'नें लोकें गी ओह् सुविधां होंदियां अज्ज उधमपुरा कोलड़ी गी जाना होऐ अगर आ'ऊं आक्खा ना इ'न्ना बुरा रस्ता के आदमी उत्थे पुजदे तक गै ठुल्ली जंदा उधमपुर दे थोह्ड़ा अग्गें सलमेह् पुल ऐ जेह्का के बंद करुड़दा खाल्ली कार जंदी ऐ बस पुलै उप्परै नेईं टपदी मैटाडोर नेईं टपदी हून साढ़ै जेह्ड़े ग्राईं लोक न सारें दे कारां हैन निं ओह् इयां बस्सें बुस्सें'र हून अज्ज कुसै अगर कोई रेत्तै दी गड्डी लोड़दी कोई ईट्टें दी गड्डी लोड़दी जेह्की गड्डी उं'दै अगर दस्सें ज्हारें दी पुज्जदी अज्ज उं'दै ओह् बीहें बाइयें दी पुज्जा दी कि के उस गड्डियै गी कोई चाली किलो मीटर फिरियै औना पवा दा रस्ता गै नी ऐ एह् उधमपुर दा त्रै किलो मीटर दूर ऐ सलमेह् पुल जेह्का के अज्ज सालै कशा उप्पर होई गेआ बंद कीता दा सरकार ने होर अज्ज तक ओह् ओह्दी जगह् ना पुल बना दा ते ना गै ओह्दे'रा गड्डी टप्पा दी ते मुश्कल ओह् ग्रांऽ दे लोके ताईं आई दी उ'नें कोई समान लेना ते चाली पंजाह् किलो मीटर फिरियै ते फ्ही गड्डी उंदै पुज्जनी ते पंजाह् किलो मीटर दा कच्चे रस्ते दे सफर च पंज छे ज्हार रपेआ बद्ध कराया लग्गी जंदा एह् नेहियां जेह्ड़ियां परेशानियां न ग्राएं च बड़ियां न सरकारां बी ग्राएं आह्ले पास्सै ई थोह्ड़ा घट्ट दिखदियां ते ग्राएं दे लोक इयां सिद्धे बड़े होंदे न ओह् बी अपनी कोई मांग रक्खने लेई उ'नें लोकें तक पुज्जदे गै नेईं ते जे इं'दे कच्छ पुज्जदे न ते उ'नें उं'दे आह्लै पासै तबज्जो गै नेईं देनी ते ओह् बेचारे इयां गै रेही जंदे इस गल्ला बाकी इयां ग्राएं दा आबो हवा बौह्त बधिया ऐ जीवन यापन बड़ा बधिया ऐ उत्थें प्योर चीजां थ्होंदियां प्योर दुद्ध थ्होंदे शैह्रें च नेईं प्योर दुद्ध ऐ नेईं प्योर सब्जियां न उत्थे देसी सब्जी थ्होनी देसी घरा दा दुद्ध थ्होना प्योर थ्होना कोई मलाबट नेईं कोई किश नेईं इस गल्ला शैह्रें दे ते ग्राएं दे जीने च बड़ा मुश फर्क ऐ ग्राएं च परेशानियां ज्यादा न रस्ते दियां परेशानियां न बाथरूम दियां परेशानियां न औने जाने दियां परेशानियां न अस्पतालें दी परेशानी ऐ खबरै डाक्टरै दी हट्टी हून जियां अस मजोड़ी गे तुस स्हाब लाओ के मजोड़ी अगर तुसें टमाटर लैने दी लोड़ पेई अगर कुसै घरा थ्होई जान थ्होई जान नेईं तां तुसें खबरै टमाटर बी रामनगर जां उधमपुरा नमाना पौन हट्टी गै कोई नी ऐ कि के एह् नेहियां जेह्ड़ियां लौह्की लौह्कियां चीजां न हर जगह् हर चीज थ्होनी चाहिदी लेकिन नेईं ऐ ग्राएं च एह् सुविधा नेईं हैन हून मजोड़ी दा रामनगरै ई टैम लगदा दो घैंटे गड्डियै च ते दो घैंटे अगर टैम ते जां फ्ही रामनगरा सब्जी थ्होनी ते जां उधमपुरा सब्जी थ्होनी एह् बड़ियां परेशानियां न ते बाकी इ'यां ग्राएं दा जीवन बड़ा शैल ऐ बड़ा सोह्ना ऐ आबो हवा बड़ी बधिया ऐ लेकिन रस्तें दी होर समानै दी दिक्कतां परेशानियां न ते इ'यै परेशानी